नमस्ते मैम मैम एक बात कहनी है आपसे मैम मेरा कॉलेज में पर्स खो गया है मैम बैग में रखे थे और सुबह में लाये थे वो खो गया नहीं दिखाई दे रहा है हाँ मैम मेरा डॉक्यूमेंट भी कुछ था और मैम मेरा उसमें बीस हजार रुपया था मैम कोई जरूरी काम था लाये थे और सभी बच्चों से देखे बैग में तो कोई किसी के पास था ही नहीं सब लोग झूठ बोल रहे हैं मैम सुबह में आए थे जरूरी काम था उतना ध्यान नहीं था कि कोई चोरी कर लेगा अचानक से डेली तभी कोई काम पड़ता है पैसे सभी लोग लाते हैं मेरा पैसा मैम उसमें मेरा डॉक्यूमेंट भी था सब पूरा मार्कशीट था मैम आप असेम्ब्ली में अनाउंस करवा दीजिये क्या पता कोई अगर पाया हो तो दे दे मैम पता नहीं इतना मेरा ज़्यादा सबसे चोरी हो गया पूरा डॉक्यूमेंट था

मैम घरवाले डांटेंगे बहुत मैम अभी जल्दी आप जाकर अनाउंस करवा दीजिये और मैम उसमें डॉक्यूमेंट था उसको भी आप बता दीजियेगा सबसे मैम अगर मेरा मिल जाएगा तो बहुत मेहरबानी होगी प्लीज आप करके अनाउंस करवा दीजिये ठीक है मैम थैंक यू मैम नमस्ते मैम